एक सप्ता सिगां आङो कक्राझार हाथाइनिफ्राय गंसे दाबा बायनानै लाबोदोंमोन बे दाबाखौ बाहायनानै आं जोबोरैनो मोजां मोन्दों दाबाखौ नेफालि हिनजावा फान्दोंमोन आरो बे दाबानि दाहारा माने दासिमबो गोदानाव जेरै दासिमबो बेबायदिनो मोजाङैनो दङ बिनिखायनो आङो सान्दों जे बे दाबाया आंनि थाखाय जोबोद खामानियाव हेफाजाब होगासिनो दङ मोजां मोन्दों गोसोखौ माने मैगं हानायनिफ्राय आरमब' खालामनानै फिथाइ सामथाय हानाय बायदिसिना गोबां खामानियाव आं बे दाबाखौ बाहायनानै गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों